हैलो नमस्ते जी हांजी सनाओ हांजी हांजी मैडम सनाओ तुस हांजी हांजी मैडम साढ़े कोल बड़े सारे हेयर स्टाइ्ल्स आए दे न ते होर जो तुस करवाना चाहंदी ओ करवाई सकदी ओ तुस सनाओ तुसें कोल्ले धोड़ी कटवाने तुस कोल्ले धोड़ी आई सकदे ओ शामी शामी नी तुस इयां करो की तुस परसों आई जाओ दपैहरी बेल्ले टाइम ग्यारह बजे नेई नेई मैडम अ हांजी ओह् समझने आं तुंदी गल्ल तुस आओ मीं खुद तुंदे हेयर स्टाइल जो तुसें जनेहा तुस चाहंदे ओ में उऐ लेहा करोंग तुस आओ कोई नी हांजी हांजी ओह् ते तुसें स्हेई सुने दा तुस जो बी करवाना चाहंदे हो तुस आई सकदे ओ अस स्मूथनिंग बगैरा बी बड़े अच्छे तरीके कन्नै करने हुन्ने तुस करवाना चाहंदे ओ ते अस करी सकने आं तुंदी समूथनिंग बी होर कोई जनेहा हेयर कलर हेयर हेयर स्टाइल जो बी तुंदा मनपसंद उऐ तुस करी सकदे ओ

चलो ठीक ऐ फिर तुस ठीक ऐ ठीक ऐ